औ आङो दाखालि माबायाव खाजलगाव बाजाराव दाइनिं थेबोल बायनानै लाबोदोंमोन ओमफ्राय बेराद मोजांखौनो मोनबोदों आरो दाइनिं थेबोलाबो एखदम दंफाङाबो मोजाङानोमोन गोरानो ओमफाय सयजन जाजानाय आरो बेराद मोजां आमफाय दामाबो खमावनो मोनबोदों ओमफ्राय दामाबो खमावनो मोनबोबाय ओमफाय बिराद मोजां मोनदों आरो खमावनो मोनबोनायखाय आरो न'आवबो आराम जेनोबा खामानियाव होफैबाय सोलिफैबाय बिदि आरो ओमफ्राय आरो बेहाय खाजलगाव बाजाराव खमानो मोनो सियार फोरखौबो खम मोनो दंफांआबो एसे खम बिदि आरो ओमफ्राय जाबाय